नकसान आह्ले ह्त्थारै बारै च जे सनाचै ते पैह्ले नंबर में तुसेंगी सनानां पिछले साल में जियां मिस्त्रियें दा कम्म करना शुरू कीता ते में रंधा लैता हत्थै च चुक्कने आह्ला तां ओह्दा नकसान इ'यै हा बंदा पूरी ध्याड़ी हुट्टी जंदा हा होर काठी दी बड़ी सफाई बड़ी घट्ट होंदी ही फ्ही अत्थुआं बाद में बिजली आह्ला लैता बिजली आह्ला जेह्का हा उसदा बी बड़ा फायदा तां ऐ हा पर ओह् बिजली बड़ी फूकदा होंदा हा ते ओह्दी प्रमीशन बनानी पौंदी ही ओह्दे ओह्दे पैसे जेह्के न ओह् अलग देने पौंदे हे ते मड़ो फ्ही उत्थुआं बाद बड़ी मुश्कल होई में लैनमेनै गी आक्खेआ कि मिगी एह्दी प्रमीशन बनाई दे फ्ही उत्थुआं बाद तैल्लू एह् रोज चलेआ फ्ही में तुसेंगी इक होर चीज़ै बारै च दस्सना में इक ड्रिल लैती तां ओह्दा बी इ'यै नेह् फायदा ते ओह्दा बड़ा ऐ पर नकसान बी बड़ा ऐ नकसान इ'यै ऐ कि अगर ओह् बिजली आई दी होऐ तां अगर चलदी चलदी ओह् कुसै बेल्लै बी शार्ट बी होई जंदी ते बंदा मरी बी सकदा ओह्दे कन्नै कोई माह्नू अगर माह्नू मिस्त्री कोई बी चला दा होऐ उसी ओह् मरने चांस बजदी ओह्दे अग्गें शार्ट होई जंदी मैंटे बिच्च ओह् ते अज्जकल चाइना दियां कंपनियां चलै दियां ते उं'दा कंपनियें दी कोई ग्रंटी कोई नेईं होंदी कुसै बेल्लै बी मशीनां खराब होई सकदियां इन साढ़े इंडियां बिच्च बड़ियां घट्ट बनदियां ते एह् ज्यादा चाइना दा माल आवा दा चीन दा माल विदेशी माल आवा दा ऐ ते एह् जेह्का बड़ा नकसान दिंदा ऐ केईं बारी केह् होंदा कि चलदी चलदी मशीन बंद होई जंदी में तुसेंगी सनां में जेह्ड़ी ड्रिल आंदी ता ओह् पैह्ले नंबर कोई त्रै चार म्हीने शैल चली उत्थुआं बाद जेह्ड़ी ऐ ओह् फाल्ट आई गेआ ओह्दे च कोई पता नी केह् होएआ उसी थोह्ड़ा बरखा च सिज्जी इक दिन बाह्र रेही गेदी ही ते ओह् जियां में अंदरै गी कीती चलाना शुरू कीती ते ओह् मिगी क्रंट मारेआ में छंडोऐ दा ओह् पेआ कंधै कन्नै बज्जेआ ते एह्दे बड़े नकसान होए नकसान ते इ'यै न कि मतलब बड़ा गै आखेआ कि खतरनाक कम्म होंदा ऐ इक एह् ड्रिल दे बारै च दस्सेआ ते ओह् बिजली बक्खरी लैंदी होर ओह्दे आस्तै फिर प्रमीशन बनानी पौंदी ओह्दे कोला लैनमेनै कोला फिर उत्थुआं बाद ओह् चलदी ऐ ते बाकी होर बी बड़े नकसान एह्दे फायदे बी हैन नकसान ते ज्यादा हैन